گڈ مارننگ گڈ مارننگ جی بتائیں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم جی جی موبائل شاپ سے بات ہو رہی ہے جی جی کون سی کمپنی کی چاہیے آپ کو جی جی ایپل کا بھی ہے سیمسنگ کا بھی ہے ایل جی کا بھی ہے اور بھی بہت سے دیگر موبائل ہیں آپ بتائیں کون سا لینا چاہیں گے جی جی اگر ایپل کا بات کریں تو ایپل کی قیمت آپ کو کس والے کا لینا چاہتے ہیں جیسے کہ اس میں شروعاتی ہے پرائز شروعاتی پرائز ہے بیس ہزار سے آپ چلے جاؤ اوپر آپ لینا چاہیں ہائی آپ بتائیں کون سا لینا چاہیں گے جی اگر بیس والے کا بات کریں تو بہت لو کوالیٹی کیمرہ ہے اور اس میں فوٹو کھینچنے کے بعد آپ کو فوٹو میں فٹنے کا بھی اور اس میں بلر کا بھی ہو سکتا ہے شکایت اس لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ہائی کوالیٹی کا لیں پچاس کے پلس لیں اس میں بالکل آپ کو گارنٹی لیا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کے کیمرے میں کمیاں جو بھی دقت ہو فوٹو فٹنے کا بھی ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور آپ کو دوسری موبائل دی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے اس کی جگہ پہ جی اگر بات کریں تو پچاس اگر پچاس ہزار کی بات کریں تو اس کی گارنٹی دو سال کی ہے اور جو بھی کمی کوتاہی ہو بیٹری اگر بیٹری بیٹری میں اگر کوئی بھی دقت ہو تو آپ بتا سکتے بتا سکتے ہیں اور آپ کی جگہ اور کو دوسری لے سکتے ہیں اگر اس کی بیٹری کی بات کریں تو پچاس پانچ ہزار ایم ایچ ہے اور تقریباً دو دن تین دن تک بغیر ریچارج کے بھی چلا سکتے ہیں آپ دو دن تین دن تک آرام سے چلا سکتے ہیں اور اس کے اس سے پہلے کوئی بھی اگر دقت پریشانی ہو تو پھر زمہ داری کمپنی لیتی ہے ہم اور ہم اس کے پورے طرح سہائتا مدد کر سکتے ہیں اور بتاؤ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ رئیل می اور جیو لے لیں ریئل اور یا کوئی بھی اگر ایم آئی کی کمپنی لے لیں بہت بہترین موبائل ہے یہ بھی کس کی بات کر رہے ہیں جی اگر ریئل می کی بات کریں تو اس کی بھی کیمرے بہت ہیں اچھے ہیں اور اس میں بعض مرتبہ شکایت آ جاتا ہے کہ بھئی کیمرہ فٹ جاتا ہے یہ ہے کہ آپ کو مشورہ دیا جائے گا کہ آپ ایپل کا ہی لیں تاکہ اس میں کیمرہ آپ کو اچھے کوالیٹی کا مل جائے گا اور اچھے کوالیٹی کا فوٹو بھی لے سکتے ہیں یہ آپ بہتر ہے آپ کی مرضی ہے جیسے کہ آپ کی خواہش ہے جی اگر بیٹری کی بات کریں تو ریئل می کی اچھی چلتی ہے ایپل کی بہت کم چلتی ہے اور اس کے لمٹ بھی زیادہ ہے بیٹری کے چھ ہزار ایم ایچ ہے چھ ہزار ایم ایچ ہے جی جی اب آپ دیکھیے اپنے پیسے کہ حساب سے جیسا آپ کو اچھا لگے اسی حساب سے اپنا لے لیجیے اور آئیے ہمارے شاپ پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں باقی جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ اوکے